अगर कोनो पर्यटक बिहार घुमैत काल स्थानीय मनोरंजक कऽ अपन दखै लऽ चाहै छथिन तऽ ओ अइठमका जट जटिन नृत्य देख सकै छथिन अइठाम जे कोनो भी पर्व जे परम्परागत रूपसँ बिहार मऽ ई होयत छै जेनाकि सामा चकेवा अछि ओकरा बारे मऽ जानि सकैत अछि जे बहुत ही प्रसिद्ध अछि मैथिल क्षेत्र मऽ आर जेना मिथिला पेंटिंग भी अछि जकरा बारे मऽ जानि सकै छी जेना मिथिला पेंटिंग जे यऽ से तकर पहचान अभी विश्व स्तर तक छै और ओकरा ओकर विशेषता जे अछि जे ओइ मऽ प्राकृतिक रंगके प्रयोग कयल जाइत अछि आओर प्राकृतिक चीज दर्शाओल जायत अछि देवी देवता सबकेँ भी फोटो बनायल जायत अछि पेंटिंग मऽ आर अलग अलग तरहके जट जटिन वाला नृत्य भी बहुत प्रसिद्ध अछि मैथिल क्षेत्रमे आर बहुत तरह सामा चकेवा भी एहिठमका बहुत प्रसिद्ध अछि ई बड़ा भाइ बहिन केँ पर्व अछि जाहिमे मूर्ति बनायल जाइत अछि तरह तरहकेँ आर ओकर गीतनाद के संग ओकर फोड़ि कऽ ओकरा भसायल जायत अछि ई कृष्ण भगवान आ हुनकर बहिन श्यामाके श्रापसँ सम्बंधित कथा पर आधारित एगो प्रथा अछि जे बिहारमे प्रसिद्ध अछि